हांवें एक दीस कुर्ता ओर्डर केल्लो तो म्हणल्यार फ्लिपकार्ट त्या एपा वयल्यान हांवें तो ओर्डर केल्लो कुर्ता म्हाका बऱ्या भाशेचो मेळलेलो ना जो हांवें रंग म्हाका जाय म्हणून थंय चूस केल्लो तो म्हाका सारको कलर येयलो ना आनी तो येयलो म्हणटगीर तो वापरपाक सुद्दां म्हाका मेळलो ना आनी तेची कॉलेटी खुबूच पाड आशिल्ली तो प्रोडक्ट हांवें परत तेमकां रिर्टन म्हणून घातिल्लो आनी आनी त्याच हेजेर हांवें दुसरो कुर्ता ओर्डर केल्लो तेन्ना सुद्दां म्हाका बरें कलर मेळलो ना हांवेन तांबडो कलर मागिल्लो आनी तेमच्यानी म्हाका पिवळो कलर धाडिल्लो आनी थंयसर तेंची कलराची कॉलिटी सुद्दां बरी नाशिल्ली आनी तेंचो तो तेंचो तो प्रोडाक्ट पिन्निल्लो आशिल्लो आनी तेंचेयी नॅगेटिव म्हाजो एक्सपिर्यन्स आशिल्लो हो म्हाजो कुर्ताचेर नॅगेटिव एक्सपिर्यन्स आशिल्लो आनी तो कुर्ता म्हाका बरो असो दिशिल्लो नाशिल्लो आनी तेका लागून हांवें तो तेंमका रिर्टन केल्लो